हेलो हेलो जी नमस्कार मैडम अच्छा साड़ी दी थी ना मैडम अच्छा वह जी जी उस समय क्या है कि मेरे घर में शादी का वह निकल आया था तो मेरी छोटी बहन की शादी थी इस वजह से थोड़ा सा देर हो गया है तो साड़ी में फ़ाल पीको हो गया है बस आपका बिलाउज और वर्क बाकी है कढ़ाई बाकी है जी जी वह नहीं मैडम एक जी हुआ यह कि अचानक लड़के वाले आ गए और सगाई वागई वाला सिस्टम हो गया बस इसलिए थोड़ा सा देर हो गया पर बहुत ही जल्दी मैं आपका काम कर दूँगी बहुत जल्दी हो जाएगा क्या है न उसके सितारे हैं जो हमको और जो जरी होता है वह जरी भी नहीं मिल पा रहा है आपकी साड़ी की मैचिंग का और आपने कहा था की ब्लाउज

आपने कहा था बिलाउज में लेस लगाने के लिए तो वह लेस भी नहीं मिल पा रहा है आपकी मैचिंग का तो थोड़ा वह भी देखना है है न अब आपको ऐसे ही तो नहीं की फटाफट सिल कर हम दे दें अच्छा देंगे तो अगली बार आप हमें ही देंगी है न काम अच्छा रहेगा तो दुबारा आप मुझे ही देंगी जी तो कस्टमर का भी ध्यान रखें देखिए जी जी असल में क्या है की जो मेरी बहन का काम था मतलब मैरिज एरिज वह सब तो हो गया है पूरे काम से मैं फुर्सत हो गई हूँ अब बस मार्केट जाकर के आपकी साड़ी का और बिलाउज के मैचिंग का जरी लाना है मुझे और बस तुरंत करना है तो इतना अच्छा आपका काम होगा ना मैडम इतना अच्छा होगा की देख करके लोग बोलेंगे कि वाह हमें भी वो टेलर का अड्रेस दीजिए है ना तो फिर आप भी आएँगी दूसरा भी ग्राहक मेरे ही पास आएगा तो मैं ऐसा काम करने की कोशिश करुँगी कि आपके साथ साथ चार लोग और भी आएँ

जी जी जरूर जी जी मैं समय का ध्यान रखते हुए मैं बहोत जल्द आपका काम करने की कोशिश करूँगी इसके साथ ही साथ यह जो लेस जरी है वह बहुत जल्दी ला करके उसको कम्लीट करूँगी चलिए धन्यवाद